मेरा नांऽ चंद्र कुमार ऐ स्टेट जम्मू ऐंड कश्मीर डिस्टिक रियासी सिटी कटरा यूनिवर्सटी नरायणा हास्पिटल मिगी बड़ी किश शैल लगदा जियां कि डोगरी बिच्च साढ़ै घर दी सब्ज़ियां होंदियां कंडोलियां ओह् होंदियां तोरियां जिसी आक्खने रौंगी होंदी एह् बी बड़ी शैल बनदी क्यु कंडोली जिसी आखदे एह् बी बड़ी शैल सब्ज़ी ऐ बड़ी शानदार सब्ज़ी होंदी ऐ साढ़ै इत्थें जम्मू कश्मीर दे रियासी डिस्टिक जेह्ड़ी बेल होंदी इक बेल लाई दी होऐ शैल उसी कोई रोज़ त्रियै दिन बाद दो ढाई किल्लो घ्यौ कंडोलियां थ्होई जंदियां बड़ी शानदार सब्ज़ी होंदी एह्दी ते बोह्त बधियै होंदी ऐ ते टेस्ट शैल होंदा में इसी आपें बी बनाई लैन्नां हरी सब्ज़ी होंदी शैल एह् में इसी आपे बी बनाई लैन्ना आपने घर इसी अस बनाने क्यु कंडोली एह्दा नांऽ शैल शानदार सब्ज़ी होंदी ऐ ते नुआढ़ै बाद आई गेआ दुई सब्ज़ी एह् ऐ कि रौंगी होंदी साढ़ै जियां हट्टियै बीन्स आहन्ने साढ़ै घर रौंगी लग्गी दी होंदी ऐ निक्के निक्के दाने होंदे एह् बी शैल शानदार सब्ज़ी होंदी रौंगी इसी अस आक्खने एह् बी शैल असेंगी मिगी शैल लगदी एह् फस्ट क्लास एह्दे निक्के निक्के दाने होंदे एह् तरी आह्ली बनदी सुक्की बी बनदी रौंगी होंदी एह् एह् अद्धी कनाल जगह् च असें लाई दी एह् शैल होई जंदी खाने आह्ली नुआड़ै बाद फ्ही इक होर सब्ज़ी लगदी साढ़ै घर ओह्दा नांऽ साग होंदा साढ़ै घर चलेरी साग होंदा होर सरेआं दा साग होंदा एह् बी बड़ा शानदार साग होंदा चलेरी दा साग जेह्ड़ा एह् बी अपनी घर बनाने होन्ने बाह्र अस घट्ट खन्ने होन्ने कदें कुदै खन्ने होन्ने अपने घर बनान्ने शैल शानदार होंदा चलेरे साग बोह्त बधिया साग सब्ज़ी होंदी एह् एह् सरेआं दा साग बी होंदा साढ़ै घर एह् बी बोह्त बधियां सब्ज़ी होंदी इसी अपने घर बनान्ने आं अस ते शैल शानदार बधियै सब्ज़ी होंदी मटरें गी सुक्के बी बनी जंदे तरी आह्ले बी बनी जंदे फ्ही नुआढ़ै बाद जेह्ड़े एह् सरेआं दा आई गेआ फ्ही नुहाड़े बाद मांह् कुल्थ होंदे एह् बी दाली होंदियां असें घर होंदे लाए दे मांह् कुल्थ एह् बी बोह्त बधियां सब्ज़ी होंदी कुल्थें दी दाल जिसी आक्खने डोगरी बिच्चें अस एह् बी बोह्त बधिया खंदे न कुल्थें दी दाल मांह् दी दाल फ्ही असें मसरें दी दाल बी होंदी लाई दी दो ढाई कनाल जगह् बिच्च एह् बी बोह्त शानदार सब्ज़ी होंदी मसरें दी दाल इ'यां गै असें बड़ी सब्ज़ियां होंदियां लाई दियां अपने घर